کیچپ سوس ریڈ چلّی ایسی چیزیں مجھے اپنے آرڈر میں منگانی تھی میں نے آرڈر میں میں کہنا بھول گئی ہوں کرپیا کر کے مجھے یہ چیزیں دے دی جائیں میرے آرڈر میں ایڈ کر دی جائیں میں نے ابھی آپ سے کچھ سامان آرڈر کیا تھا جیسے پیزا برگر اور مجھے ان کے لیے کہنا بھول گئی تھی کہ مجھے کیچپ اور سوس بھی چاہیے پیزے کے لیے مجھے ریڈ چلّی بھی چاہیے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے آرڈر میں ریڈ چلّی اور کیچپ اور سوس ٹمیٹو سوس ایڈ کر دی جائے کیوںکہ اگر وہ سامان نہیں آئے گا تو جو سامان میں نے آرڈر کیا ہے اس کو کھانے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں آئے گا مجھے تو میرے آرڈر میں کیچپ اور سوس ٹمیٹو سوس اور ریڈ چلّی ایڈ کر دی جائے